ना हमनो थांनायाव जों गोबां रोखोमनि आइजें आयलाफोरखौ लानानै थांनो गोनां जायो जेरै जेखाय खबाय सान्द्रै खेरखा खदाल जेंसि जेंलाफोर सिखा गोलाव सिखा खंखाय बेबादि बुस्थुफोरखौ जों लाफानानै थाङोब्ला जों ना हमनायाव जोबोर गोरलै जायो आरो माखासे बोसोरनि सिगाङाव नाफोरखौ गामि गामिफ्राव बेबादिनो नखरनैजों नखरथामजों नङाब्ला नखरसेयैनो ज' जयै सारलायनानै गोबां गोबां गिदिर दैखौबो सारनानै गोबां रोखोमनि नाफोरखौ हमो हमनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो ज' रानलायनानै नवाव जानाय नङाबा बाजारफ्राव फाननाय जों बेफोर थासारिखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दा बोथोर सोलायनायजों लोगोसे जोंनि गोबां गामि ओनसोलाबो सोलायजोब्बाय गोबां फख्रिफोर गोबां दैफोर गोबां झरना निजिराफोरा होथेजानानै दिनैहाय बिथा न'फोर जाबाय गोबां रोखोमनि न'फोर लुबाय दा बेबादिनो जोंनि जि बे ज' ज' ना हमलायनाय ना सारलायनाय बेफोरखौ जों एसे गोमालांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेबादिनो गोदोनि बादि ज' जयै ना हमलायनाय जेखाय खबाय लानानै ना गुरलायनाय बेफोरबादि थासारिखौ जों आथिखालाव जों जोबोद खमै नु नुनो मोनसै बबेबा गोजान गामि खनायाव थांब्लाल' जों बेफोरबादि ना हमनाय ज' जयै ना गुरनाय खबाय लानानै साम' खननाय ना सायनाय नाथुर नाथुर हमनाय जों बेफोर थासारिखौ नुनो मोनसै नाथाय दानि थाउन सहरफ्राव थावन सहरनि खाथि गामिफोराव जों बेबादि थासारिखौ नुनो मोना बेनिखायनो सिगां बोसोरनिखौ नायोब्ला दानि बोथोराव जोबोद सोलायबाय आरो बेबादिनो जोङो ना हमलायनाय ज' जयै ना हमलायनाय बेफोरखौ जोङो नुनाया जोबोद खम जाबाय